पळय आमकां अशी जगप म्हळ्या भुरगीं बायल सगळीं एक कडेन रावून उमेदीन रावप आपणा भुरगीं जाल म्हणटरी तेंकां भुरग्यां तशें वाडोवप तांकां लग्न तशें करप शिकोवप पयली तशें शिकोवप आपणा भुरगीं शिकल्या पुरो अशें दिसता आनकी जॉबा लागल्या पुरो आनी ताजे बापायक आवय बापायक दीस पड जाता आपणा भुरग्यां अशें करून कियें तरी कामा लागचीं तेन्ना ते मागीर भुरगीं व्हड जाली म्हणटरी तीं शिकून खी तरी सर्वीस करूं वयता न्हू तेन्ना माईर आवय बापायक बरें दिसता माईर